ایک اُستاد اور شاگرد کا باہمی رشتہ ہوتا ہے جو دونوں ایک دوسرے سے واقف ہوتے ہیں چاہے اُن کی خامی ہو یا خوبی ہو